ہیلو راکیش بھائی میں امتیاز بول رہا تھا آپ کی گاڑی میں نے بک کیا تھا آپ کب تک آئیں گے گیارہ بجے کے قریب آ جائیے مکّی مسجد کے پاس پہلی گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں آپ آ جائیے ہم لوگ پانچ لوگ ہیں ہم پانچ لوگ لال قلعہ جانا چاہتے ہیں